एह् भैया जी जै माता दी केह् हाल चाल ऐ बस बधिया ट्रैवल अजैंट बोला दे नी यरो गल्लबात इ'यां असें जाना हा अंबरसर ते गड्डी चाहिदी ही कोई केह्ड़ी केह्ड़ी गड्डी ऐ थुआढ़े कश अच्छा अच्छा ते इनोवा दे केह् रेट शेट ऐ भला खा'ल्ली औना ते जाना ते भैया थोह्ड़ा घट्ट करी लैएओ यरो गरीब बंदे आं कुत्थां देना ठीक ऐ भैया कन्नै ड्रैवर ना थोह्ड़ा स्हाबै दा भेजेओ ते इयां जियां दिक्खो असें कुतै जित्थें साढ़ा मन करग असें उत्थें रुकना ठीक ऐ नी ते कल्ल गी एह् निं आक्खै कि में तौल तौल ऐ ते फ्ही असें ओह् कम्म निं चलना ई भई पैह्लें सनाई ओड़ना तुसेंगी अ'ऊं ठीक ऐ ठीक ऐ भैया फ्ही ते एह् कल्ल चाहिदी गड्डी ते कल्ल आई जाएओ तुस ठीक ऐ ठीक ऐ भैया एह् कुत्थें नेहें आना पता निं तुसें ई नेईं नेईं नेईं भैया टिक्करी आह्ली साइड निं ऐ एह् इत्थें कलोनी जेह्की गिल्लु चाचे दी हट्टी निं ऐ मनेआरी आह्ली बस नुहाड़े बाह्र लाई ओड़नी तुसें गड्डी ते फ्ही अस आई जाह्गे फोन करी लैएओ ठीक ऐ एह् चंगा फिर